आइ के परिवेक्षमे पर्यावरण एगो बड़का मुद्दा भऽ रहल अछि जाहिसँ ने समयपर बरखा होइत छै ने समयपर ठण्ढा पड़ैत छै ने समयपर गर्मी होइत छै एहिसँ किसानसँ लऽ कऽ आम जनतक सभ त्रस्त अछि पर्यावरणके एखन ई स्थिति भऽ रहल अछि जे मौसममे अचानक बदलावसँ सर्दी बुखार आ अनेको प्रकारके बीमारी भऽ रहल अछि अपन आसपासके उदाहरण ली तऽ मानव निर्मित खादके इस्तेमालसँ उपजाउ भूमि बञ्जर भेल जा रहल अछि लोक अपन लोभसँ गाछकेँ कटने जा रहल अछि एहि सभसँ पर्यावरण सेहो प्रदूषित भऽ रहल अछि अपना आसपास अनेको एहन उदाहरण छै